जें पळय शेयर बजार चलता तें म्हाका दिसता अत्यंत गरज ना अशी कित्याक जेन्ना डिजिटल वेपारांत आमचें झाडां माड तांची वाड जाता ती कमी जावपाक लागली ज्या माडांक नाल्ल येताले ते कमी पिकूंक लागले जेन्ना पिकिल्ले नाल्ल सुद्दां ताजी वाड जायना इतली फास्ट हें डिजिटल माडांक काबार केले मनशाक सुद्दां ह्या डिजिटलान काबार केलो जशी मनशाची वाड सुद्दां कमी जावपाक लागली सगळो वेपार जो पळय आमीं गांवठी करतालो तो काबार जायत गेल्ल्या भशेन जालो कित्याक आतां कसलीय बी गांवठी वस्त करपाक घेतली जाल्यार ती आतां जायना ह्या डिजिटलान त्या रेंजिंत सगळें काबार जालें कित्याक सगळें ह्या झाडां पासून हीं झाडां कशीं वाडनात तशें मनीस जावपाक लागला म्हणून हें पळय डिजिटल आसा तें हानिकारक आसा अशें म्हाका दिसता